नमस्कार जि'यां के तुस पुच्छा करदे न साढ़ै ग्रांऽ केह् नुक्से न बजन घटानै आस्तै ते साढ़े अपने देसी बड़े सारे नुसके न जि'यां के अस सबेरे उट्ठियै जेह्ड़ा गरम पानी पीन्ने आं ओह्दे कन्नै बी साढ़ा बजन घटदा ऐ कन्नै जेह्ड़ा अस सबेरे अस उट्ठियै पानी गरम च निम्बू नचोड़ियै पीन्ने ओह्दे कन्नै बी सानूं बड़ा हारा फर्क होंदा जां मतलब साढ़े ग्रांऽ च बड़े हारे नुकसे न जेह्दे कन्नै अस अपना बेट जेह्ड़ा ओह् घट्ट करी सकने आं जि'यां अपने साढ़े घिया होई गेई लोकी होई गेई एह्दा जूस बी अस अगर इस्तेमाल करचै इ'दे इब्बी साढ़े एह्दे कन्नै बी साढ़ा बेट जेह्ड़ा बड़ा घटी जंदा ऐ होर सवेरै उट्ठियै तुस जीरे आह्ला पानी पियो मेत्थी आह्ला पानी पियो जां के बड़ी सारियां चीजां ऐसियां जैसे के पुदीना होंदा साढ़े घरें बिच्च अपना ग्रांऽ च साढ़ै बड़ा कुछ होंदा ओह् बी साढ़े अगर अस उस्सी बी इस्तेमाल करचै ओह्दे कन्नै बी साढ़ा बड़ा सारा बेट जेह्ड़ा ओह् घटी जंदा ते होर बी बड़े हारे तरीके होंदे न जि'यां के अर्जुन दी शाल होंदी ओह्दी अगर तुस चाह् बनाइयै पियो अपने कन्नै सोआदली होंदी कन्नै बड़ी शैल ओह्दी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि अपना खून बी साफ होंदा और ओह् जेह्ड़ा साढ़े मतलब शरीर बिच्च जेह्ड़ा ऐक्सट्रा मतलब गंदगी होंदी ओह् बी ओह्दे कन्नै घटी जंदी ऐ ओह्दे नै बी बेट साढ़ा बड़ा हारा जेह्ड़ा ऐ ओह् घटी जंदा निम्बू काह्वा बनाओ तुस निम्बू काह्वा जेह्ड़ा ओह् बी साढ़ी ओह्दे आस्तै बेट लास करने आस्तै एह् बी बड़ा अच्छा होंदा इस्सी तुस सवेरे उट्ठियै पी सकदे न के सबेरे उट्ठियै सैर करो अपने बाग्गे बगीचें च सैर करो अपने ग्राऊंडें च सैर करो कोट्ठे दा छत्त उप्पर सैर करो ताजी हवा लैओ ओह् बी साढ़े शरीर आस्तै बड़ी अच्छी होंदी ऐ धन्याबाद